ऐप एतिरा निकरी चुका आहिनि हींअर एॾी सहूलियतूं वधाए छॾियूं अथऊं जो सभखां वॾी त टाइम जी बचति ऐं पैसनि में बि फ़ाइदो ऐं हाणे इहो इहो वाट्सअप थियो फेस बुक थियो इंस्टाग्राम थी त उनते वॾी सहूलियतूं थी पियूं आहिनि जेका शइ खपे असुल उनपा उनजे उनजे फ़क्शन में वञी उनजो सॼो ॾिसी वाए सी चैक करे अघु वग़ैरह सभु त पोइ असां हुन हिसाब सां उनखे ऑडर ॾई सघूं था ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत कोन्हे ऐं वाट्सअप त कमाल करे छॾियो आहे वाट्सअप जहिड़ो त सुठो ई विचार ई न कयोसीं भई इहे सभु मैसेज वग़ैरह तमामु वाट्सअप सुठो फ़ोटो वग़ैरह मोकलणु करणु हिक ॿिए जा मैसेज पास ऑन करणु ॾाढी सहूलियत सुठी थी वयी आहे ऐप सा वॾो फ़ाइदो आहे फ़ेसबुक बि वॾी सहूलियत थो ॾे ऐप सां फ़ाइदा घणा आहिनि बाक़ी ॾाढो इन ॻाल्हि लाइ प राॻ थी पई आहे असां लाइ पब्लिक जे लाइ सभिनी जे लाइ तमामु सुठो